हांवे एक आतां फोन घेतिल्लो तो यु नॉ म्हाका दिसलें की एक कमी प्रायस आसा सो फोन तितलो बरो आसचोना यु नॉ कॅमरा इतलो बरो आसचोना बट सप्रायजिंगली तो खरोच फोन बरो आसा कॅमरा कॉलिटी बरी आसा मॅमरी बरी आसा बॅटरी ताची खरीच बरी आसा म्हणल्यार एकदां चार्ज केल्यार खूब वेळ येता तो फोन हांव सगळें म्हणल्यार ताचेर ब्लुतूथ कनेक्ट म्हणजे म्हजे ब्लुतूथ स्पीकर्स कनेक्टेड आसतात मागीर हांव इनस्टाग्राम व्हॉट्सएप एवरी टायम यूस करीत आसता ताचेर हांव फेसबूक यूस करतां इट्स लायक फोन सामको यूस करपाक जाय ताच्याकून चड यूस जाता फोन तो कॉल्स आसता सगळें कितें कितें करता इवन ऑफिस युसा खातीर केन्ना केन्ना हांव फोन यूस करतां आनी ताची बॅटरी बॅकअप इतलो बरो आसा यू नो फोन डिसचार्ज रोखडो जायना इवन डिसचार्ज जालो सुद्दां जाल्यार चार्ज तुका इतलो रोखडोच रोखडोच जाता बेगीन जाता चार्ज सारको सो इवन अर्द वर मायट बी अर्द वर नाजाल्यार फोर्टी फायव मिनीटस आनी जालो हंडरेड पर्संट चार्ज जाता परत सो बॅटरीच्या बाबतींत फोन खुबच बरो आसा तो मागीर प्रोसेसींग यु नो ताची मॅमरी लायक फोटो प्रोसेसींग आनी कितें स्टोरेज खूब बरी आसा एवरी एप्लीकेशन सुद्दां यु नो खूब फास्ट ओपन बीन जाता रॅम ताचो खूब बरो आसा म्हाका दिशिल्लें की ह्या प्रायसान रॅम बीन येता तो मात्सो असो स्लोत आसतलो फोन पूण ना तसो ना फोन खूब बरो आसा हो सगळें फास्ट ओपन जाता पॅरलल एप्लीकेशन्स रन करपाक शकता हांव मागीर कॅमरा कॅमरा म्हाका दिसलें तितली तितली क्लेरिटी आसची ना बट कॅमराचेर फोटोस खूब बरे येतात रेसोल्युशन्स बरें आसा पिक्सल्स बरें आसा आनी इवन सेल्फी फ्रंट कॅमरा जो आसा जो सेल्फी कॅमरा म्हणटा आमी ताका तो सुद्दां खूब बरो आसा सेल्फीस खूब बरे येता

रातचे सुद्दां फोटोस दोनूय सेल्फी आनी मेन दोनूय फोटोस खूब बरे आसता हेचे रातचे बीन एक्सपोजर बीन खरोच बरो आसा कळ्ळें फाटीं आमी गेल्लीं अशींत यु नो लायक आवटींगेक थंयसर फोटोस काडिल्ले सो एवरी खूबश्या जाणांनी म्हजोच फोन यूस केल्लो फोटोस बीन काडपाक कळ्ळें आनी कमी यु नो पयश्यांत खूब बजट फोन म्हणटात पळय आनी भितर भरपूर फिचर्स आसात पळय तसो हो फोन खूब खूब युसफूल आसा कळ्ळें परत तुमी हातूंत आनी थोडे गोश्टी प्रोवायड केल्यात जशे की यु नो गॅलरी तातूंत तुमी ऑलरेडी प्रोवायड केल्ली आसा थोड्या फोनांनी गॅलरी येना कळ्ळें परत हां सो हेतूंत गुगल फोल्डर्स आसात कळ्ळें आनी परत थोडी यु नो तुमी मेंबर्शीप परत दिल्ली आसा लायक यु नो थोड्या सर्विसांची लायक गाना डॉट कॉम स्पोटिफाय बीन सो ती हांव यूस करतां सो इट्स अ वेरी गुड बंडल ऑफ सर्वीस आसा पळय ही तुमची सगळी सगळें एकठांय करून दिलां पळय

तें खूब खूब बरें आसा कमी प्रायसान आसा आनी एज अ यु नो खूब अफोर्डेबल असो म्हणजे एस अ मिडल क्लास सगळ्यांनी असो घेवपा सारको फोन आसा हो कळ्ळें आनी या आय गॅस आय गॅस ऑलटुगेदर रिव्हीव्य करचें म्हणल्यार इट्स अ मस्ट बाय फॉर एवरी पर्सन आनी हय डॅट्स इट इट्स अ वेरी नायस फॉन